सेयर बाज़ार सेयर मार्केटिंग एक तरीक़े से जो अपना वहाँ पर शेयर लगाना पड़ता है शेयर मार्केटिंग में जाने के लिए सब से पहले जो है अपना एक डेबिट एकाउंट बनवाना पड़ता है डेबिट एकाउंट बनवाने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है इस लिए पैन कार्ड ज़रूरी है बनवाना तभी हम डेबिट एकाउंट बना सकते हैं और डेबिट एकाउंट बना के तभी हम सेयर मार्केट का जान सकते हैं और अपना सेयर मार्केट पर अपना सेयर लगा सकते हैं सेयर मार्केट पर अपना जितना सेयर लगाएंगे किसी भी प्रोडक्ट पर हम अपना सेयर लगाते हैं अगर वह प्रोडक्ट उस समय सेयर मतलब उसका सेयर ज़्यादा होता है तो हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलती है अगर उस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं काफ़ी मात्रा में उस पर सेयर लगा रहे हैं तो हमें बेनिफिट मिलती है लेकिन अगर अचानक से किसी कारांवर्ष उसकी वैल्यू कम हो गई और उसका सेयर गिर गया तो हमें बहुत ही ज़्यादा घाटा होता है तो इसी को हम लोग सेयर मार्केटिंग कहते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए हमें उस में अपना ट्रै सीखना पड़ेगा उसे किस किस तरीक़े से ट्रैड किया जाता है सेयर मार्केटिंग में अपना जो है हम अपना शेयर लगा के ट्रेडिंग करना है चालू कर देंगे इस से इस में ट्रेडिंग में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिंग में बहुत रिक्स भी होता है इस के लिए इस के लिए हमें रिक्स लेना पड़ेगा क्योंकि इस में फ़ायदा भी होता है और नुक़सान भी होता है